पन्द्रह एक दू हजार एक बीस दुइ दू हजार चारि पचीस पाँच दू हजार छओ छब्बीस छओ छब्बीस छओ दू हजार सात सत्ताइस आ आठ दू हजार दस